चांदापुर जाते हम लोग मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए बजार में कई बार जाते हम लोग और रात में भी जाते हैं कपड़ा लेने के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं इससे कोई भी काम रहता है यहाँ पर नहीं मिलता है तो बनारस तक चले जाते हैं बनारस में जाते हैं मेला देखने के लिए घूमने के लिए और सामान भी नहीं मिलता है तो वहाँ पर मिल लेते लेने के लिए जाते हैं फिर कछुआ बाजार है कछुआ में चले जाते हैं बजार करने के लिए दुर्गा पूजा लगता है दसवीं का मेला लगता है वहाँ पर चले जाते हैं और चुनार में खोवा मंडी है बनारस में बढ़िया मंडी सब्ज़ी का सती और हाँ लखनिया धरी चले जाते हैं घूमने के लिए और सोनभद्र भी चले जाते हैं और चुनार में अजगरा नंद बाबा है वहाँ पर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए घूमने के लिए और मिर्ज़ापुर चले जाते हैं भदोही चले जाते हैं दर्शन करने के लिए घूमने के लिए और इलाहाबाद भी चले जाते हैं समय से कोई भी काम रहता है तो घूमने के लिए कोई काम रहता है पेपर ऊपर यह सिर्फ़ कोई करने के लिए चले जाते हैं और विंध्याचल चले जाते हैं दर्शन करने के लिए विन्ध्याचल और दुर्गा जी चले जाते हैं चुनार मंदिर में दर्शन करने के लिए